देखिए जहाँ तक इस स्थानीय जगहाें में प्राकृतिक संसाधन का मामला है प्राकृतिक संसाधन कोई संसाधन का कोई अच्छा स्रोत नहीं है यहाँ एक नदियाँ प्राकृतिक गंगा नदी बहती हैं यही एक प्राकृतिक संसाधन है न पहाड़ है न झील है न और भी किसी तरह का तालाब है कोई पहाड़ भी नहीं है तो प्राकृतिक संसाधनों के जहाँ सवाल है यहाँ की नदियों से नहर निकाल दिया जाए प्राकृतिक संसाधन ये नहर सरकार अगर निकाले तो किसानों के लिए अच्छी बात होगी उनकी जमीन को सिंचाई समय पर किया जा सकेगा जिसमें जिस तरह की फसल मौसमी फसल उपजाना चाहें उपजा सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी प्राकृतिक संसाधन सरकार चाहें तो सुलह करा सकती है बाहर से ऐसे ही कुछ प्राकृतिक संसाधन के तो कोई अच्छे स्रोत यहाँ नहीं मालूम पड़ता है लेकिन एक नदी एक नल ये है जिससे कि कुछ फायदा हो सकता है ऐसे गंगा की नदी से पुल हुए सब पुल अगर हो जाएगा तो पुल पर से लोग लोग जाएँगे बाहर के समान लाएँगे और इस तरह से काम चल सकता है हमारे विचार से प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे कुछ है नहीं अच्छा व्यापक हाँ हाँ नदी के उस पार गंगा नदी के पार उधर पहाड़ हैं ये क्या कहते हैं मुंगेर की ओर बढ़ें या लखीसराय की ओर बढ़ें तो लखीसराय में वहाँ पहाड़ है जो प्राकृतिक आय घोर का क्षेत्र है और वहाँ से पहाड़ों के को तोड़कर के यहाँ लाकर के कुछ लोग इस पुल अगर बन जाएगा तो पुल पर से लोग पहाड़ों को तोड़कर के सीधे गाँव की ओर लाएँगे सड़क को बनाएँगे तो एक एक उस लखीसराय के पहाड़ों को जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम कुछ यहाँ लाकर के उपयोग कर सकते हैं लेकिन मेरे विचार में यहाँ बेगूसराय के जिस जिस जगह हम लोगों का निवास है वहाँ कोई प्राकृतिक साधन अच्छा संसाधन नहीं है तो ये मेरा विचार है तो प्राकृतिक संसधान अगर ये सरकार चाहे तो अभियान कर सकती है नदी के किनारे पक्षियों के बारे में पक्षियों के लिए कुछ अगर चारा उपलब्ध कराए तो देश विदेश की पक्षियाँ यहाँ नदी के किनारे किनारे किनारे आएगी और उनको भोजन मिलेगा तो पक्षियों का भी कुछ जीवन यापन चलता रहेगा और पर्यावरण संबंधी कुछ सुधार होगा साथ साथ सरकार चाहे तो यहाँ नलकूप बैठा करके कुछ उद्योग धंधा चलाएगा चलाएगी तो ये सब मेरा विचार है इससे अधिक हम क्या कह सकते हैं यहाँ कोई अच्छी साधन प्रकृति का नहीं है